मछली पकड़ने जाते हैं तो पहले नाव लेके जाते हैं नाव में लगी रखते हैं करुआर रखते हैं और जाल रखते हैं कोई मच्छरदानी से भी पहले मार लेतें हैं लेकिन अभी जो हैं मछरदानी से मच्छी नहीं मारा जाता हैं अच्छा से अच्छा जाल हैं जाल से मारिए और नहीं तो उसको तेरा दाब होता हैं दाब से काट काट के मारिए हसुआ से काट लीजिए नहीं तो पक्षी होता हैं पक्षी से मारिए या भो भाला से टॉर्च टॉर्च जला के भाला से मारिए उसमें आधिक बड़ा बड़ा मछली मिलता हैं उसको कहता हैं म थी अती पक्षी वाला पक्षी मारा जाता हैं उसको रोशनी लाइट हो गया गैस वाला लाइट जला के लालटेन जला के और जाइए मछली को मारिए और दिन रात में दिन में नहीं मार जाता हैं वो रात में रो रोशनी के बाद ही रोशनी अगर इजोत में लाइट पर गैस लाइट लेके जाइए उस पर रोशनी ही भर मछली उपर आता हैं उसको भाला से भोख दिया जाता हैं भाला पर भोंकने से हो गया जो रोहु भी आ सकता हैं बामी मछली आ सकता हैं टेंगरा भी आ सकता हैं और नहीं तो हर एक रंग की मछली उसमें आता हैं पहले तो नाव को अच्छा से पहले हम लोग नदी जाते हैं अच्छा से नाव को पहले प्रणाम करते हैं हे गंगा माँ हम जा रहे हैं आज अगर आप दया कीजिए अगर कुछ ना कुछ हमें इंकम दीजिए हम बहत सारी रात में हम मेहनत करते हैं जो लग्गी लेते हैं लग्गी चलाते चलाते हाथ दुखा जाता हैं फिर जाल उठा लगाते हैं फिर जाल अथि करते हैं उससे नहीं होता हैं तो एक हाथ से हम टोरच जलाते हैं और दूसरा हाथ से हम भाला मारते हैं और भाला मरने के बाद जो हैं हम सोचतें हैं की भगवान जी कैस हो हमको इंकम हो जो हम दो रुपये को मेहनत करें जो हम इतना रात में सब सोता होगा और हम जो ऐसे यहाँ आ कर और नदी में गंगा माई के लॉ लगाते हैं नहीं सकते हैं तो भाला से भोंकते हैं जाल में अगर नहीं मिलता हैं त हम भाला से मारते हैं पहले के लोग मच्छरदानी से मार लेता था तैयार से मार लेता था और भांसा जाल से मार लेता था अभी के दिल में भांसा जाल से भी मार लेतें हैं कभी घिचा से मार लेतें हैं घिचा जाल कहता हैं कभी भोट जाल कहता हैं कभी तैयार कहता हैं और कभी लांगी जाल कहता हैं उसी को हर चीज से मार लेतें हैं अगर नहीं होता हैं तो रात में अगर कभी कभी इतना ज्यादा मछरी का उपतंत हो जाता हैं तो उसको हम एक लाठी बना लेतें हैं एक लाठी बनाके लाठीओ से मार लेतें हैं फिर भी मछली बार मार ही लेतें हैं